हमरा जिलामऽ आ हमरा सभकऽ समाचारकऽ जानकारी प्राप्त करयके लेल अख़बार आ टी वी मिथिला मिरर आ मोबाइलक माध्यमसँ प्राप्त होयत अछि आओर दोसरो आदमीसँ सुनिकऽ प्राप्त करल जाइत अछि कोनो भी नीक आदमियोसँ प्राप्त होय जाय छै टीवीसँ नेटवर्कसँ बहुत जानकारी प्राप्त होयत अछि आओर एकर लेल बहुत साधन अछि जे हमरा कोनो भी मिथिला मिररमे खबर लेनाइ छै तऽ कोनो मोबाइलक यूट्यूब पर देखकऽ प्राप्त करल जाइत अछि आओरसभ आदमीकऽ जिलामेसभ कोनो नीक या कोनो नीक मोबाइल या एप लोड करयके बाद हमरा ई जानकारी प्राप्त होइत अछि